आजकलके बच्चा सुनि तऽ अच्छा सब खेल छोड़ी कऽ फोनमे पबजी खेलता रहै छै पबजी खेलोके वजहसँ माइण्ड हो गेलो छै फोनमे फोनमे माइण्ड हो गेलो छै फोन करते करते बच्चा सबके माइण्ड डिस्टर्ब हो गेलो छै बच्चा सबके जे पहिलऽ खेल खेलै रहै कबड्डी खेलै रहै या बहुत सारा खेल खेलै रहै ओ थोड़ा इम्प्रूवमेंट हइ रहै माय हर चीज बॉडी इम्प्रूवमेंट हइ छै आओर सब हइ छै माइण्ड विकसित हइ छै लेकिन अभीके टाइममे जे पबजी जे खेली रहल छै ओकरामे कोन चीज सही हो रहल छै किछु सही नहि झूठो पबजी खेली रहल छै खेली रहल छै माइण्डमे जेतना भी एबिलिटी हइ छै ने बच्चा सुनि ओ सबके फोनेमे फोने भरि रहि गेलो छै फोनके बाहरके दुनिआ की छै खेल की छै ओ सब किछु नहि आजकलके बच्चा सुनि माइण्ड फोन फोन फोन फोनमे एतना सारा गेम आनि देलको छै सब फोनेमे अटकले रहलो छै आजकलके बच्चा मतलब जनम लए छै कि फोन पकड़ै छै इएह बला हाल हो गेलो छै सब खेल फोनेमे खेलतै ओ सुनि बाहरमे किछु नहि खेलना छै बाहरमे जैसे पहिले बच्चा सुनी खेलए रहए पहिलुकबा बच्चा अभीके बच्चामे केतना फर्क छै पहिलेके बच्चाके बात ही अलग रहै आर अभीके बच्चा